समय के साथ हम हिन्दी भाषा में में पहले से बहुत ही बदलाव हुआ है पहले के समय में लोग आपस में हमेशा भोजपुरी में ही बातें करते थे या किसी से भी मिलते थे तो भोजपुरी में ही बातें करते थे और पहले के लोग भोजपुरी फिल्में भी देखते थे तथा उनको समझ में भोजपुरी भाषा ही आती थी बहुत कम मात्रा में भी हिन्दी खड़ी बोली जाती थी जो बहुत पढ़ने लिखने में अच्छे थे जिनको अच्छा नॉलेज था वही लोग हिन्दी में में बातें करना पसंद करते थे तथा आपस में करते भी थे गाँव के माहौल में तो हम हिन्दी हिन्दी भाषा का ज्ञान ही नहीं था न तो बच्चों को और न ही माँ बाप को सब लोग को भोजपुरी ही भाषा आती थी तथा वो भोजपुरी को ही पसंद भोजपुरी में बोलना बातें करना तथा फिलिम देखना आदि सब उनको भोजपुरी भाषा का ही पसंद था आज के आज के बंटती दुनिया में में बहुत तेज़ गति से बदलाव हुआ है ऐसे में तो घर के अब इस समय के बच्चे तो भोजपुरी को भोजपुरी जानते ही नहीं हैं अब तो लोग बच्चों को भी मिलाने या बोलने या जब बच्चा को बोलने सीखता है तभी से हिन्दी बोलने सिखाते हैं तो अच्छे अच्छे इस्कूल में भेज रहे हैं घर में बड़ों से दादा दादी हैं नाना हैं नानी हैं सब सिखा रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी अच्छी इंग्लिस मीडियम में में इस्कूल में भेज रहे हैं ताकि हमारा बच्चा हिन्दी में बात करें न हिन्दी में बात करें तो इंग्लिस में बात करे वो चलेगा पर अब भोजपुरी हमारे देश हमारे समाज हमारी हर चीज़ से बहुत भोजपुरी दूर हो चुका है अब न लोग भोजपुरी में बातें करना या फिर भोजपुरी फिल्में देखना अब बहुत कम बहुत ही कम हो चुका है अब भोजपुरी न के बराबर है आने वाले समय में तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा हमारे समाज से अब तो अब अब बच्चे भी हिन्दी में ही बात कर रहे हैं बड़ों से छोटों से पहले के बच्चे थे तो भोजपुरी पर ही आधारित थे बाहर भी घूमने जाते थे तो भोजपुरी ही बोलते थे जैसे कि भोजपुरी हमारी भाषा थी तो बोलते थे लेकिन अब हमारी भाषा हिन्दी है तो अब हमारे बच्चे हिन्दी में बोल रहे हैं हिन्दी में हर एक चीज़ कह रहे हैं समझ रहे हैं या तो फिर इंग्लिस बोल रहे हैं इंग्लिस में समझ रहे हैं अब भोजपुरी से कहीं बहुत दूर हम निकल चुके हैं अब पहले की बेटी थी जो कि भोजपुरी में में बातें करना फिलिम देखना किसी से भी बात करना या मिलना अब वैसा नहीं है अब के तो बच्चे छोटे छोटे तीन साल पाँच साल या सात साल के आठ साल के बच्चे भी अब हिन्दी समझ रहे हैं हिन्दी में बातें कर रहे हैं इंग्लिस इस्कूल में पढ़ रहे हैं इंग्लिस को भी बोलने पर समझ रहे हैं अब हमारी हिन्दी भाषा का काफी बदलाव देखने को मिल रहा है